हां हॅलो आं गव्हरनेन्ट एम्प्लेयी पणजेचो आं आं म्हाका न्ही हांवे जी पी एस सी एक्जाम दिल्ली हांव एक स्टुडंट जाचें खातीर जी पी एस सी एक्जाम दिल्ली हांवेन ती एक्जाम क्लियर जाली म्हाजी सो थंयच्यान म्हाका खंयची तरी ऑपोरच्युनिटी मेळटलें म्हाका गव्हरमेन्ट ऑफिसांनी काम जाय आशिल्लें एज अ क्लार्क म्हणून तुमी तें करपाक शकतले आं म्हाजी एक्जाम क्लियर जाली तुमची ऑवरल बीन कितें आसता तशी आं आं आं ना एक्जाम दिली एक्जाम दिली हांवेन तुमका तुमची आनी कितें एक्जाम आसतली बारीक शे स्किल स्किलाची बीन आं आं आं आनी तें तुमचे काॅन्ट्रेक्टाचेर घेवपाचें ओर फिक्स पोस्ट येयला तो म्हळ्यार हांगा तुमचे दाखयला काॅन्ट्रेक्ट बेजीस म्हण पूण फिक्स करपाचें कितें गेरेंन्टी आसतली म्हाका आं आनी मागीर इनक्रिमेन्ट बी कशें जातलें म्हळ्यार कितें स्केल बी कशी आसतली पयलीं सगळें सेवेन्थ पे म्हणोन अशें आसता न्ही सो पयलींच सेवेन्थ पे येतलो काय पयलीं म्हाका कमी अशें मेळटले पयशे आतां जोबाक लागलें म्हणटगीच आं आं ती आं हां आनी हाॅलिडिचे बीन सेटर्डे संन्डे म्हळ्यार शेनवार आयतार हाॅलिडे आसता आनी पब्लिक हाॅलिडे आसा तीं आमकां मेळटली कांय तुमचे अशें डेली येवपा पडटलें म्हाका आं आं हां हां हां थँक् थँक्यू आं बरें